हेलौ मा सानो मा सानो माने राजनिथिकआथ' राजनिथिक राजनिथिकयै सोलिगासिनो दं आरो दा गबमेन्टआथ' गबमेन्टआथ' बिदिनोसै सोरखौ मोजां बुंनो सोरखौ गाज्रि बुंनो बयबो बर'नि फिसा गासैबो एखे समानानोसै दे नेक्सबाराव औ पेपारे खागजे निउसफोरखौ नायनानैथ' दानि बे फुराना सिगांनिखौ फैफिनगोन बायदि नुहुरो माथो

सरखाराथ' बयबो सरखारा समान दा राजनिथिकखौथ' आंबो बारा मोजां बुजिजोबा खिन्थु निउसफ्राव नुयो बायदिसिनाफ्राव लेखाफ्राव पेपारफ्राव नुयो बे फुरानाखौ फैफिनगोनखौ आसा खालामथावजायो आरो औ दे गोजोन्थों